चूँकि हम एगो शिक्षक छी तैं कार्यस्थल भए गेल हमर इस्कूल तऽ ओतए हमरा ओना कोनो कठिन परिस्थिति तऽ नहि आइलिए मुदा जब सभ शिक्षक ओसभ कतहुँ कोनो काजमे गेलए या कोनो मीटिंग या कोनो परीक्षामे चलि गेलए आओर हम रहि जालि छू किआ कि हमर काम पहिले भए गेल रहय छै तऽ हमरा इस्कूल तऽ आबय पड़य छै किआकि विद्यार्थी सभकेँ तऽ छुट्टी नहि देल जायल एहन होय छै कि कोनो कोनो विद्यार्थीसभ जे रहय छै ओ बड़ बदमाश रहय छै ओसभ बड़ बदमाशी करय छै ओना तऽ सभ शिक्षक तब रहय छै तब संभालि तऽ लय छियै आ नहि तऽ जब हम अकेले रहय छियै तऽ सँभालना बड्ड मुश्किल भए जाइत छै किआकि कोनो कोनो बड़ बदमाश रहय छै मुश्किल भए जाइ छै लेकिन हम संभालि लय छियै जेना हम करय की छियै जेना जे कोनो तेज विद्यार्थी रहय छै क्लासमे जे दश गो बच्चा तेज रहय छै ओकरा सभकेँ जे भुसकौल विद्यार्थी रहय छै ओकरा लोग सिखाय दय छियै ओकरा लोकके पढ़बयलऽ कहैत छियै आओर ध्यान दय छियै कि कोइ बदमाशी नहि करय कोई रुमसँ बाहर नहि निकलय अगर ओसभ जादा बदमाशी करय छै तऽ हम दण्डो दैत छियै